उणवीह जनवरी उणवीह सौ ॿियासी ॿारहीं फरवरी उणवीह सौ छहतर ॾहीं मई ॿ हजार चार एकटीं आगस्ट ॿ हजार ॿारहां सोरहीं मई उणवीह सौ नवे